زبان کسی بھی ریاست کی ثقافتی پہچان کا اہم زز ہوتی ہے یہ ہمارے خیالات جذبات اور تاریخ کو بیان کرنے کا ذریعہ ہے زبان کے ذریعے ہم اپنی روایت اور رسم و رواج کو زندہ رکھتے ہیں مقامی زبان عوامی زندگی بول چال اور رہن سہن کا عقس پیس کرتی ہے ریاست کے غیید کہانیاں محاورورے اور لوک ادب زبان میں مجبوط ہوتے ہیں یہ نئی نسل کو اپنی ثقافت سے جوڑنے میں مدد دیتی ہے تعلیمی اداروں میں زبان ثقافت کی بنیاد مضبوط کرتی ہے زبان کے بغیر تہجیب اور نافت کا تصور ادھورا ہے یہ معاسرے میں خود اعتمادی اور فخر پیدا کرتی ہے ریاست کی ترقی میں زبان ایک موثر سماازی کردار ادا کرتی ہے اس لیے جوان ریاست کی ثقافتی شناخت کی آئنہ ہوتی ہے